निक्के होंदा दा गै गौरमैंट स्कूल थमां पढ़ी ते उत्थें पढ़ी लिखियै बाह्रमी कीती उत्थै फ्ही में अग्गें पढ़ने कालेज गेई साढ़े शैह्र च बड़ा शैल कालेज खुल्ले दा जित्थें में अग्गें पढ़ाई कीती अपनी तेह्रमी कीती चोह्दमीं कीती पंदरमीं कीती हून में अग्गें सोह्लमीं क्लासै पढ़ै नी आं ते कन्नै में में शुरु दी इतेहास पढ़ने दा बड़ा शौक हा ते में अपना इक इतेहास दा सब्जैक्ट बी लैते दा ते कन्नै में सारा मतलब इत्थें दे राजे महाराजे बारै पढ़ने दा मिकी बड़ा शौक में ओह् ओह्री पढ़ाई कीती ते महाराज अग्गें में पढ़ी हून में हून में सोह्लमीं क्लासै च पढ़ै नी सोह्लमीं क्लासै च बी में इ'यै इतेहास दे ही ज्यादा सब्जैक्ट लैते दे ते एह्दे कन्नै केह् होंदा कि अपने बंदा अपने कल्चर कन्नै जुड़ियै रौंह्दा ते